हा हा जी जी हा हा प हा हा हा सिल मान हाणे तव्हांजो करे ॾींदमि थोड़नि ॾींहंनि में तव्हांखे जल्दी हा न थी सघे थो तव्हांखे जल्दी करे ॾींदमि हा हा न न थी सघे थो जल्दी तव्हांखे पूरो करे ॾींदीमांव ऐं युनिफ़ॉम कंप्लीट थी वेंदो नी मां तव्हांखे फ़ोन करे चवंदीमांव

अच्छा तव्हांजा ॿिया वॻा सिबाइणा अथव ईअं हूं हा हा मां सिबी ॾींदीमांव हा हूं हूं अच्छा ईअं हा हा न न मूंखे ख़्याल आहे तव्हांखे मुंहिंजो कम वणंदो आहे हूं हूं हूं हा न न अच्छा तव्हां नवा माना ॿियनि ग्राहक बि मूंखे मोकिलिंदा आहियो ख़्याल आहे हा दीदी हा हूं हूं हूं हा न न थी सघे थो मां तव्हांखे जल्दी युनिफ़ॉम पूरा करे ॾींदीमांव पोइ हुनखां पोइ तव्हां खणी अचिजो मूंखे बि ख़्याल आहे तव्हांखे मुंहिंजी कम वणंदो आहे न मुंहिंजी थोरी विच में तबियतु ठीकु न हुई न पहिले जे हिसाब सां तव्हांजो कमु रहिजी वियो आहे हाणे तव्हांखे बराबरि कंप्लीट करे ॾींदीमांव मूंखे ॿियनि जा बि युनिफ़ाम हुया पर तव्हांखां अॻ उहे ॾेई विया हुया त हुननि जो कम चालू हुयो हाणे थी सघे थो तव्हांजो जल्दी पूरो करे ॾींदीमांव हा न हा हा हा मां तव्हांखे करे ॾींदीमांव न दीदी हा जेको नमूनो तव्हां खणी ईंदानी त उहो तव्हांखे मां कंप्लीट करे ॾींदीमांव जेको बि तव्हां नमूनो खणी ईंदव जी हा हा मां तव्हांखे पेंट हा पेंटनि जी तव्हांखे माप आहे माप अथव नी त हो परफेक्ट बराबरि माप आहे तव्हांजी उहा हा हा त पोइ तव्हां भले हो माप खणी अचिजो त तव्हांखे हुन माप ते करे ॾींदीमांव हुन माप ते करे ॾींदीमांव हा नी हा हा रबड़ विझी ॾींदीमांव ऐं पाचनि में पाचनि में बि डिजाइन रखी ॾींदीमांव त उहा टेंशन न कयो तव्हांजो सुठो थी वेंदो हा हा हा हा हा ठीकु आहे त तव्हांखे थी सघे एतिरो जल्दी करे ॾींदीमांव हा नी हा हा हा हा हा जय झूलेलाल हा न हा